جب میں اپنے گاؤں سے شہر گیا تھا تب مجھے اپنے بائیک کے اور موٹرسائیكل كے نمبر كی وجہ سے جو كہ گاؤں كا لكھا ہوا تھا ان كے نمبر كی پہچان اور آئڈینٹیفیكیشن كی وجہ سے بڑے شہروں میں بڑے بڑے چوراہوں پر پولیس كے دوارا مجھے كئی بار اپنے آپ كو رک كر چیک كروانا پڑا اور گاڑی كے ڈاكیومنٹ مجھے تقریباً چار سے پانچ بار دكھانے پڑے اس كی وجہ سے مجھے كافی دیر ہوئی اور مجھے دوشی ثابت ہوا گیا جس كی دوارا مجھے اپنے آپ كو گلٹی فیل ہوا اس دوران مجھے احساس ہوا كہ اگر میرے پاس اس وقت میرے پاس سارے دستاویز نہیں ہوتے تو میں شاید اپنے گھر آ بھی نہیں پاتا واپس كیوں كہ شہروں میں كچھ زیاہ ہی سختی ہوتی ہے